हम्मे अर गुड़िया बनाबय छियै ओकरा मूँह कान सब बनाबय छियै बाल बनाबय छियै बाला बालमे काला कलर करय छियै रेड कलरके फ्राक पिन्हा दै छियै हाथ गोर सब बनबय छियै जुत्ती पिन्हा दै छियै गुड़िया बहुत बढ़िआँ लागल लागय देखयमे ओकरा चूड़ी सब पीन्हा दै छियै बढ़िआँसँ कलर करिके चूड़ी रङ्गमे लाल कलरके दएके होठ बनाबय छियै होठमे लाल कलर करि दै छियै देखयमे तऽ बहुत अच्छा लागय छै बहुत अच्छा लागय छै सबके बहुत पसन्द आबय छै घर बनाबय छियै ओकरामे घरमे उपरमे टीना दए दै छियै ओइके बाद केबारी खिड़की सब बना दै छियै सीढ़ी बना दै छियै कलर भरि दै छियै तब बहुत अच्छा लागय छै सबकिछु करि दै छियै गाछ बना दै छियै साइडमे बँगला बना दै छियै कल बना दै छियै एगो आदमी बना दै छियै आदमीमे रङ्ग करि दै छियै कपड़ा पिन्हा दै छियै कलर करि दै छियै तब बहुत अच्छा लागय छै देखयमे सीढ़ी बना दै छियै रोड बना दै छियै रोडपर आदमिओ दए दै छियै बनाकऽ गुड़िया बनाकऽ राखि दै छियै ओकरामे कलर करि दै छियै तब बहुत अच्छा लगय छै